अगर अस पैंछियें दी गल्ल करचै ते बड़े सारे पैंछी होंदे चिड़ी होंदी गराड़ी होंदी तोता होंदा कां होंदा ईल्ल होंदी एह् बड़े सारे पैंछी होंदे तें मिगी इ'नेंगी दिक्खना इक बड़ा गै शैल लगदा ऐ एह् साढ़े घर इक जेह्ड़ी तार होंदी ऐ ओह्दे पर इकदम लाईन च चिड़ियां होंदियां जेह्ड़ियां ओह् बैठी दियां होंदियां सवेरे चीं चीं करा दियां होंदियां उं'दा मीं जेह्ड़ा ओह् मिगी ओह् बड़ा शैल लगदा ऐ शामीं सवेरे ओह् दिक्खेओ जेह्के सारे कोला पैह्लें उट्ठने कोला ओह् जागी जंदियां न ते ओह् इन्ना सोह्ना इन्ना मतलब जेह्ड़ी ओह् चीं चीं करदियां इन्ना खूबसूरत लगदा ऐ इयां सुनने गी कन्नें गी इन्ना महसूस होंदा ऐ कि ओह् बड़ा अच्छा होंदा ऐ जेल्लै में सवेरे इक उ'नेंगी चौल बाजरा सुट्टनी उ'नेंगी होन्नी आं ते तोते होंदे जेह्ड़े उ'नेंगी दिक्खना ते बोह्त पसंद ऐ कि उं'दा कलर होंदा जेह्ड़ा लाल ते सैल्ला ओह् बड़ा गै शैल लगदा ऐ अजें इक साढ़े घर इक गराड़ी होंदी ओह्दी इक लत्त निं ऐ उसी दिक्खियै मिगी बड़ा थोह्ड़ा बुरा फील होंदा कि इन्नी चिड़ियें च इक ओह्दी लत्त निं ऐ पर ओह् फ्ही बी उं'दी चिड़ियें कन्नै पूरी उड्डदी ऐ ते उं'दे कन्नै खंदी ऐ ते में ओह्दे दिक्खियै उसी बड़ा मोटिवेट करनी आं होन्नी आं कि इक चिड़ी ऐ ओह्दी लत्त निं ऐ फ्ही बी ओह् मैह्नत करदी ऐ अगर अस दिक्खेआ जा अस असें थोह्ड़ा नेहा किश होई जंदा ऐ अस सोचने आं कि जिंदगी च साढ़ा सब किश मुक्की गेदा पर जेल्लै में उसी गराड़ी गी दिक्खनी होन्नी आं ओह् बड़ा अच्छा महसूस होंदा कि नेईं इक जेह्दी लत्त ओह् नेईं होने दे बावजूद बी ओह् गराड़ियें चिड़ियें कन्नै उ'आं गै उड्डदी ऐ जियां सारे पंछी उड्डदे न जियां इक फनी मूमेंट दी गल्ल करां में ते इक बारी में जा दी ही ते मेरे उप्पर में कुतै ब्याह् जा दी ही इन्नी शैल त्यार होइयै में कोई दौ घैंटा त्यार होने गी लाया हा ते शैल इन्ना टाईम वेस्ट करियै त्यार होई फ्ही बी में आ दी ही ते गेट दा बाहर निकली ते इन्ने मेरा कां ने मेरे पर बिट्ठी ओड़ेआ ते में बड़े चिर रौंदी रेही पर मिगी घरा गालियां पेइयां कि फिरियै नहलाया नेईं उ'नें ते न्हाने बाद बड़े सारे बैह्म बी करदे कि एह्का गराड़ी एह्का इ'यां बिट्ठी जा ते इ'यां होंदा इ'यां होंदा ते फ्ही में फिरियै न्हाती ते फ्ही बी मीं उन्ने कोई बसोस निं ऐ कि उन्ने मेरे पर बिट्ठी ओड़ेआ कि में इस पैंछी गी दिक्खगी बी नेईं नेह् पंछी मिगी बड़े जादा पसंद ऐ ते एह् इक नेचर अगर कुदरत दा इक हिस्सा न अगर एह् गै निं होङन ते मीं निं लगदा कुदरत दा कुछ बी रंग शैल होग ते एह् केईं केईं ऐसे पंछी न जेह्ड़े साढ़े जम्मू च बी बड़े घट्ट लब्भा करदे न जियां इक पंछी ऐ डोडो ऐ ओह्दा नांऽ ऐ ते ओह् साढ़े जम्मू कश्मीर च नेईं लभदा ऐ ते मिगी लगदा जेह्ड़ा पंछी होंदा ओह्दी अलग गै म्हत्तव होंदा ते अलग गै ओह्दा दिक्खने गी ते ओह् अपना अपना कुदरत गी अपना किश ना किश दिंदे ऐ ते एह् निं ऐ कि ओह् सिर्फ छड़े जगह मल्लियै बैठे दे गै नेईं पर उ'नें इक बड़ा किश ओह् कुदरत गी दिंदे न ते अस बी उं'दे कोला लैन्ने आं ते इक अगर अस उं'दी मैह्नत दिक्खचै ते ओह् इन्नी हारी चिड़ी होंदी ऐ ते इन्ने धागे इन्ने इन्ने घाह् दे भुरे लेइयै ओह् इक घोंसला बनांदी ऐ ते अगर में अपने घरै दी गल्ल करां इक साढ़ै पौधा ऐ उत्थें इक जिसी एज आखने होन्ने ओह्दे च ना उ'नें चिड़ी ने अपना घोंसला बनाए दा हा ते ओह्दे च चिड़ी दे अंडे हे ते इक ओह्दे च चिड़ी ने केह् कीते दा हा इन्नी मैह्नत कन्नै अपना जेह्ड़ा ओह् हा घर बनाए दा हा घाह् दा ते उसी घाह् गी में रोज़ वीडियो बनांदी ही फोटो कैप्चर करदी ही पर इक दिन इक दिन ऐसा आया कि ओह् जेह्ड़ी चिड़ी ही ओह्दे बिल्ली ने ओह्दे बच्चे खाई ले हे जेह्ड़े अंडे होंदे ओह् खाई ले हे ते मिगी इन्ना दो दिन में रौंदी रेही मीं इन्ना अच्छा चिड़ी ने अपना घर बनाए दा हा दो मिन्टें च बिल्ली ने ओह्दा घर जोआड़ी ओड़ेआ ते जेल्लै दिक्खेआ ते ओह्दा घर अद्धा बिछड़ी टुट्टी दा हा ते ओह्दे बच्चे बिल्ली ने खाई लेदे हे ते में सोचदी ओह् चिड़ी बेचारी केह् सोचदी होग कि ओह्दे बच्चे इन्ना मैह्नत कन्नै अपना घर बनाए दा हा अपने बच्चे हे पर ओह् बिल्ली ने दो मिन्टें च ओह्दा घर जुआड़ी ओड़ेआ ते मिगी उसी दिक्खियै बड़ा बुरा फील होएआ कि इक इन्नी हारी चिड़ी दा बेचारी बिल्ली ने ओह्दा घर जुआड़ी ओड़ेआ ते जेह्ड़ियां चिड़ियां न ओह् बडि़यां खूबसूरत होंदियां साढ़े घर अगर में गल्ल करां ते चिड़ियां ते बड़ी रंग बरंगी चिड़ियां न साढ़ै मिगी लगदा सत्त अट्ठ किसम दियां चिड़ियां न में उं'दे हर इक चिड़ी दी हर अलग अलग फोटो लैंदी रौहन्नी होन्नी आं कोई उस दिन ऐसा निं ऐ जियां अज्जकल चली पेदा ऐ स्नैप ऐ ओह्दे में हर रोज इक स्नैप शामीं सवेरे पान्नी गै पान्नी होन्नी आं कि उं'दी खूबसूरती गै बड़ी अच्छी ऐ ते उं'दा कलर ऐ इक यैलो ओह् पीली होंदी सैल्ली होंदी नीली होंदी मिगी लगदा साढ़ै चिड़ी दी गल्ल करचै अगर साढ़े कां बी दो किसमै दे होंदे अगर इद्धर जम्मू दी गल्ल करचै इद्धर कां सिर्फ चिट्टी मुंडी आह्ले लभदे ते साढ़े उद्धर न जेह्ड़े ना का जिसी प्हाड़ी कां आखदे साढ़े काले कां बी आखदे उसी ओह्दा म्हत्व बी ऐ एह् ऐ कि जम्मू च सिर्फ चिट्टी मुंडी आह्ले लभदे अगर अस अपनी गल्ल करचै उद्धर उद्धर दूए काले कां होंदे जेह्ड़े उसी उसी गै साढ़े म्हत्व दिंदे कि ओह् इक शैल कां होंदा ते उसी अस बल्ल बी पान्ने होन्ने जेह्ड़ा जिसी अस रुट्टी होई गेआ जां किश होई गेआ खाने कोला पैह्लें उसी जां अस कुछ चढ़ान्ने होन्ने आं ते जां उसी पान्ने होन्ने आं ते ओह् उसी बड़ा म्हत्व मन्नेआ जंदा कि उस कां गी गै पाना ते एह् छड़े इ'यां कोई सोचदा होग कि एह् छड़े चड़ैं चड़ैं करने आस्तै निं ऐ इं'दी अपनी अपनी अलग अलग चिड़ियें दे अपने अपने जेह्के पंछी न इं'दे अपने अपने विशेशता ऐ ते अपने